मुझे आज तक न्यूज़ अच्छा लगता है मीडिया मीडिया जैसे कि देश विदेश में कोई दुर्घटना हुई या कहीं लड़ाई चल रहा है उसके बारे में मीडिया को बा हेडलाइन न्यूज़ या यूट्यूब के द्वारा यह किसी की द्वारा वो दिख अपना मेसेज देते हैं जैसे ग़रीब ग़रीब लोग में कुछ हुआ है जहाँ लोकतंत्र या मोदी जी कहीं आए राष्ट्रपति आते हैं तब मीडिया चले जाते हैं अपना न्यूज़ देते हैं और गाँव में कुछ दुर्घटना घटती है तो मीडिया तुरंत तुरंत पहुँच के अपना न्यूज़ देने लगती है और न्यूज़ बहुत हैं बहुत अच्छा है न्यूज़ अपना देते हैं देश विदेश के बारे में बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है तो हमें न्यूज़ ही द्वारा पता चलता है मीडिया द्वारा ही पता चलता है कि इस देश में ये लड़ाई हो रहा है या इस गाँव में ऐसा हुआ है झगड़ा हुआ है इस देश में तो मीडिया के ही द्वारा मतलब सभी भारतवासियों को पता चलता है कहाँ कोन राष्ट्रपति कहाँ जा रहे हैं या प्रधान मंत्री कहाँ जा रहे हैं या हमारे भारत में जब पन्द्रह अगस्त होता है या छब्बीस जनवरी होता है तो मीडिया वहाँ पे रहते हैं तो मीडिया के द्वारा ही हम अपना पूरा छब्बीस जनवरी का पैरेड देख पाते हैं मीडिया के ही कारण मीडिया मीडिया के कारण हमें पूरे भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ज अलग ज्ञ गाँव के बारे में आज कौन गाँव क्या हुआ या हमारे ही गाँव में कुछ होता है तो मीडिया आते हैं न्यूज़ में देते हैं तो मतलब आज तक न्यूज़ हुआ या बि बिहार हुआ ये बिहार न्यूज़ हुआ मतलब बहुत चीज़ है बहुत हैं मीडिया द्वारा ही हमें पता चलता है तो मीडिया में कुछ अच्छी बात भी पता चलता है मीडिया द्वारा या हमारे यहाँ गाँव में कुछ हो गया तो मीडिया उस तक पहुँच पाती लेकिन नहीं पहुँच पाती है तो मीडिया बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है मीडिया के द्वारा हमें बहुत ही जानकारी मिलती हैं और मीडिया अच् मीडिया मीडिया लोकतांत्रिक लोकतंत्र के बारे में हम लोग जान पाते हैं प्राचीन जैसे हम लोग बहुत ऐसा चीज़ है कि जो हम लोग नहीं जान पाए हैं अभी तक मीडिया के ही द्वारा हमें भी पता चलता है पुराने ज़माने में क्या हुआ कैसे हुआ सब सारा न्यूज़ मीडिया के ही द्वारा हमें टी वी पे या यूट्यूब पर इस जानकारी मिलते हैं या भारत भारत न्यूज़ पर या इ इंडिया न्यूज़ इस दैनिक जागरण के द्वारा ई सब के द्वारा हमें मीडिया के द्वारा ही ई सब पता चलता है मीडिया हाँ बहुत ही अच्छे खबर भी सुनाती है इस गाँव में बहुत अच्छा हुआ इस गाँव में तरक्की हुई है हाँ हमारे यहाँ मैट्रिक का परीक्षा में एक बच्चा फर्स्ट किया था तो मीडिया ही वहाँ पहुँच के ही इस बच्चे के बारे में बताई कि ये बच्चा फर्स्ट किया है बिहार में तो मीडिया ही द्वारा बहुत ही जानकारी हम लोग को मिल पाती है मीडिया मीडिया द्वारा बहुत ही जानकारी मिल पाती है कभी हमें पता चलते हैं कि दूसरे देश के प्रधान मंत्री हैं भारत में आए हैं भारत यात्रा में आए हैं तो हमें मीडिया ही द्वारा पता चलता है कभी कुछ पर्व होता है तो मीडिया द्वारा ही हमें पता चलता है कि हाँ इस दे क्षेत्र में पर्व हुआ है तो इस देश में अच्छे से में पर्व पर्व होता है तो बहुत ही अच्छा होता है इस गाँव के बारे में हमें मीडिया की ही द्वारा पता चलता है अगर लोकसभा हुआ या चुनाव हुआ ई सब के बारे में भी हमें मीडिया के पर बारे में पता चलता है मीडिया के द्वारा ही पता चलता है मीडिया जहाँ मीडिया मतलब ग़रीब ग़रीब के लिए कुछ नहीं हो रहा है तो मीडिया पहुँच के ग़रीब को भी अपना सहयोग देते हैं मीडिया सहयोग देते हैं तो ऊपर के लोग आते हैं ग़रीब को अपना सहयोग दिखाते हैं ई सब मीडिया के ही द्वारा होता है तो मीडिया मीडिया के द्वारा होता है इसलिए मीडिया द्वारा जितने भी न्यूज़ मिलते हैं हम लोगों को टी वी में देखते हैं सारा सब मीडिया ही द्वारा पता चलता जैसे अभी युरो यूरोप चीन ये सब में जो लड़ाई चल रहा है तो हम घर बैठ के तो जनकारी नहीं ले सकते हैं लेकिन मीडिया द्वारा तो हमें जानकारी मिल रहा है हम भारत आर भारत न्यूज़ देखते हैं उसमें भी हमें जनकारी होता है या दैनिक जागरण हुआ अखबार हुआ ये सब मीडिया के ही द्वारा ना आता है न्यूज़ मीडिया ही द्वारा हम देख पाते हैं कि मीडिया ही द्वारा हमें ये सब न्यूज़ मिलता है कि हाँ आज इस देश में हमारा लड़ाई चल रहा है या भारत या पकिस्तान में भूख हड़ बहुत लोग भूखे मर रहे हैं भारत में भारत में इतनी शांति है ये सब मीडिया के द्वारा ही कारण आजकल पकिस्तान में देखते हैं कि आटा ग गेहूँ महंगा है चावल महंगा है हमें घर बैठे तो पता नहीं चल पाता है मीडिये के द्वारा ना ई सब जान पाते हैं हम लोग भी इसलिए म मीडिया बहुत ही अच्छा है मि मीडिया द्वारा हम टी वी पे न्यूज़ देखते हैं बहुत जानकारी हमें मीडिया द्वारा पता चलता है कभी बड़े बड़े लोग आते हैं मीडिया पे तो भाषण देते हैं तो हम लोग मीडिया ही द्वारा जानकारी प्राप्त